जी राघबेन्द्र जी बोल रहै हैं हमर हँ की सब तैयारी केलहुॅंए

अच्छा ओतैमे आओर तखन अच्छा की सब कोर्स केलहुॅं ओहिके डिग्री अछि

कोन इसबीमे पास केलहुॅं टेन्थ टुएल्थ आ दू हजार तीनमे केलहुॅं

अच्छा ग्रेजुएशन कोन इन्वरर्सिटी से केलहुॅं दिल्ली से केलहुॅं तऽ दिल्ली सऽ युनिभर्सिटीके सब डॉक्युमेन्ट्स अछि सब डॉकुमेन्ट अछि तऽ अहाँ आओर कोनोमे भेकेन्सी भरने छियै की इहए टामे कयलहुॅं हें अच्छा आच्छा जेना हमरा लग जे जॉबके अहाँ करै छियै तऽ हमरा लग तऽ कोनो जादा सैलरी बला जे एहन जॉब नहि अछि कमे सैलरी बला जॉब अछि

कते तकके अहाँ जॉब ढुँढै रहियै जे अहाँ सफिसियेन्ट हेबै हम मुश्किल सए अहाँ पाँच हजार छओ हजार देब की हँ ठीक छै